इअं त भारत देश में घणियूं चुनौतियूं आहिनि पर मुंहिंजी नज़र में जेके मांखे ॾिसण अचे थी उहा सभिनी खे वॾी चुनौती ग़रीबी ऐं ग़रीबी जो कारण ख़ासि करे त जेकी महांगाई आहे महांगाई वधी रही आहे इनकरे ग़रीबी जो रेशियो बि वधंदो वञे थो अॼु चङा राज्य अहिड़ा आहिनि जितां माण्हू पंहिंजी ग़रीबी जे कारण घरु हलाइण लाइ नौकिरी करण लाइ हिकु शहर खां ॿिए शहर ऐं हिकु राज्य खां ॿिए राज्य में नौकिरी ऐं धंधे लाइ वञनि था जंहिं जंहिंजे करे ऐं उहे कुझु कमाए करे पंहिंजे घर पैसा मोकिले पंहिंजो घर गुज़रान हलाए सघनि अहिड़ा चङा जीअं यूपी बिहार जा माण्हू गुजरात अचनि था नौकिरीअ लाइ दिल्ली वञनि था हरियाणा वञनि था त हिनकरे इहो रेशो ॾाढो वधंदो मुंहिंजे हिसाबु सां सरकारि खे हिन बारे में सोचणु खपे ऐं हिन में आम आदमी जो बि हेल्प मदद ज़रूरी आहे छाकाणि त उन्हनि जे बिना इहो संभव काने की जेको ग़रीबी रेशो आहे हुनखे मिली हिकु ॿिए खे मदद करिणी खपे ग़रीबु माण्हू खे गॾु खणी हलणु खपे इहो मुंहिंजो रायो आहे